हैलो हँ हँ रञ्जू देवी बजैत छी इस्कुल तऽ आबैत छियै देखियौ ने हमर एगो इग्ज़ैम छूटि गेलै हेँ से केना हेतै

अबैते तऽ रहैत छियै इस्कुल एगो इग्ज़ैम छूटि गेलै सर आब अहीँ ने बतेबै केना हेतै नहि हेतै अहाँ कहियौ नहि एलियै बीच बीचमे कोनो शादी ब्याह रहै ओहि फ़ंक्शनमे चलि गेलियै नहि भए सकलै अहाँ अपन करि दिअ जेना हेतै तेना इग्ज़ैम जे हेतै सएह ने करबै

आबि जेबै ने इस्कुल इस्कुल तऽ आब एबे ने करबै आब शादी ब्याह भए गेलै फ़ंक्शनके छुट्टी भए गेलै तऽ आब एबै इस्कुल हेँ उएह दू तीन दिन के बीचमे आबि जेबै तऽ हमरा इग्ज़ैम के सभकुछ भरि दिअ काग़ज़ पत्र जेना जे होइत छै से करि दिअ

हँ

हँ अच्छा हँ कागज जे पढ़बैत छलियै से नहि छै

ठीक छै बिसरि जेबै ओहि महक चीज नहि नहि एबै हम इस्कुलमे हमरा परीक्षा इग्ज़ैम आओर देना हेतै से अहाँ भरि दियौ ने जे हेतै से हँ नहि हँ जानैत छियै नहि अहाँकेँ किआ लेबै जे नहि एलियै शादी ब्याहमे चलि गेलियै कोनो फ़ंक्शनमे बुझलियै एहि ख़ातिर इस्कुल क्लास नहि करलियै एहिबेर तऽ हमरा इग्ज़ैम छूटि गेलै ओहिमे अहाँ जेना तेना अहीँ भरि दियौ आर की कहबै फ़ंक्शनमे चलि गेल रहियै तैँ शादिए ब्याहमे ने जाइ होइत छै शादी ब्याहमे ने ककरोमे चलि गेलियै तऽ एबै इस्कुल परीक्षा देबै जाय देबै तऽ देबै